यू ट्युबाचेर एक फीड मायंड म्हूण एक चॅनल आसा तातूंन एक चेडूं खूब खूब खूब तरेचे पदार्थ करता आनी तातूंत तें अशें नुस्तें नुस्तें बीन चिकन ताजें ताजें उपयोग करना फक्त शिवराक जशें की भाजयो बीन ते दुदाचे सगले पदार्थ बी ते सगले हाजे ते त्याच वस्तूंची एक एक खाण करता त्या खाणांच्या हितून ताचें ताचें ते विडिओस पळोवन हांव भरपूर खूब अशें पदार्थ करपाक शिकलें ताचे ताजेर रांदप पळोवन हांव खूब अशें रांदूंक शिकलें तें एक एक भाजयेचें एक एक एक एक भाजी करता एक एक फळांचें खूब किदें अशीं खाण करता खूब खूब अशें पदा पदार्थ करता आनी शिवराक सुद्दां करून रुचीक जेवण करता तें जशें की भाजयो बीन सगलें पनीर बीन तें सगलें घेवन भरपूर पदार्थ करता जशें की खूब तरेचें आनी गोंयानूच न्हय भारतानूय न्हय आख्खें जगान तें सगलें एक एक एक एक पदार्थ करता पण नुस्तें वा चिकन घालिनासतना शिवराक हितून शिवराक हितून जेवण खाण करता आनी रुच्चीक करता जशें की वांयग्यांचें टमाटांचे ढोबी मिरचीचें भरपूर भाज्यांचें एक एक सोबीत अशे पदार्थ करता आनी रुचीक अशी खाण करता आमचें गोंय नुस्त्या लागून खूब फामाद आसा आनी चडशीं फेणी खातीर खूब फामाद आसा पूण फेणी खातीर तर आमी आनी केन्ना उलोवंक शकता पूण यू यू ट्युबाचेर ते चॅनलान भरपूर अशी खाण शिकयलें जशें कितें शिवराक नुस्त्याचें आमी खूब किदें करूं शकता पूण शिवराक हितून आमी आमकां एक एक एक एक पदार्थ करचें पयलीं चिंतचें पडटा त्या विडियो पळोवन तें चेडूं जशें सगलें हें करता सगलें जेवण खाण तितून खूब म्हाका हें युजफूल पडलें ते खाणाचे पदार्थ खूब रुचीक करतात ते जशे की वांयग्यांचे भाजलेले वांयगें टमाटांचें टमाटांची भाजी रोस बीन अशें मागीर पनिराचो पुलाव बी भरपूर अशे पदार्थ करता तें आनी रुच्चीक अशें जेवण करता आमी नुस्त्याची अशी भरपूर खाण पळयलां आनी चिकनाचें भरपूर खाण पयलां पूण आमी शिवराकाचें नुस्त्याचें सारकें खाण पळयलां ना तें पनिराचें पनिराची बीन चिकना सारके भाजयो बिजयो करता चिकना सारकी शाकोती करता सारकी तांची सगलीं तांची रूच तशीच कशी लागता आनी हेंच न्हय तें घरा न्युडल्स सुद्दां आपले स्वता करता एक ता तांतीं बी कांयत हें करिनासतना शिवराक सगलें प्युअर मनशान जाता तितकें शिवराक खाण खावंक जाय आनी तें आनी तें चॅनलान सगलें तें चेडवान सगल्या शिक शिकयलां की शिवराक जेवणान सुद्दां रूच आसता म्हूण आनी लोकांक जाता तितकें शिवराकू खाण खावूंक जाय तें आमचें जिवाकूय बरें शिवराक खाण खावन आमी स्वस्तूय उरता